आबादारिआबो जेन'बा मैगं थायगंआबो जाया नङा जाखायो बेमारा आरो बेनिफ्राय बिदिनो आबादारिखौबो बेमार आजार जायोबा जेन'बा बेखौबोथ' मानि एखमबा मुलि होयो एखमबा इदिनो गाज्रि जायोबा भिटामिन होयो एखमबा ओमफ्राय मुलि होनानै एखम्बा मोजां जायो एखम्बा मोजां जाया आरो बिनि बेबायदिनो मानि जिब जुनाराबो दाव अमा बोरमाफ्राबो हांसोफ्राबो बिदिनो मालाबा मालाबा बोसोराव जायो ओमफ्राय बेमारा जायोबाथ' जों मानि बिदिनो मुलि दावालि होनांगौ बिनिफ्राय मुलि दावालि होनानै अखम्बा हामो अखम्बा हामा बिनिफ्राय आरो अखम्बा बोसोरावलाय जाया आरो जानाया ओमफ्राय एखम्बा बोसोरावथ' जायोबाथ' मुलि दावालि होबाबो मानि लाखिनोनो हाबावा बिदिनो अखम्बा बिदिनो थैयै थैयै मानै माथाम थायो ओमफ्राय अखम्बा थ' अखम्बानिया हामो आरो ओमफ्राय अखमबाना हामा बिदि जायो आरो ओमफ्रा बिनिफ्राय मानि बिदिनो लाबाय बिदिनो मानि जोथोनालाय बिदिनो गोजां बोथोराव अखम्बा आङो गुसु सुहाबनायाव दै गुदुं फुदुंलायनानै आङो आदारफोरखौलाय अमाफोरनो इदि होयो आरो मानि बोरमा जोथोन लानायाव बिदिनो सानसु टाइमाव बारथा टाइमाव मानि संख्रिजों दैजों बिदिनो हैयो बिनिफ्राय मानि बोरमाफ्रा उदै दुयोबा माने बिदिनो अखम्बा गोखै गोला सेबनानै होयो बिदि आदर खालामो बिदिनो ओमफ्राय आदार होनायफ्रालाय बिदिनो फुंआव खनसे सानसुआव खनसे दावफोरनो बिदि होनाय जायो ओमफ्राय मोना मोना खनसे बेबायदि होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोथोन खालामनो माबादि लानांगौ बेनिफ्राय सामफ्रामबो माने दावखिफोरखौ सिबनांगौ फोसाबनांगौ बेबायदि लानांगौ जायो बिनिफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो माने नों जोथोनखौ मोजां खालामनो रोङाबालाय बिदिनो मालाबा मालाबा दाउनावबो दावखुमैबो जायो दावखुमै जानानैबो बाराबा अफार जायोबा नों जोथोन खालामनो रोङाबा बे दावखुमैआबो दावनिफ्राय थै सोबै सोबैनो दावखौनो बुथारगुलायो आरो थैलायलायनाय जायो बिदि जायो आरो बेनिफ्राय बिनि सायावनो इनिखायनो मुलि होनानै जोथोन खालामनांगौ बारा बारा जाथारबा दाउनावनो फुनफबनानै दैआव थुखैनांगौ बिनिफ्राय फोराननांगौ सान्दुंआव बेबायदि खालामोबा माने मोजां जायो आरो बेनिफ्राय